ہاں ہمارے اسکول میں بھی کئی غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تھیں جیسے قوالی کومپٹیشن یوتھ پارلیمینٹ تحریر کومپٹیشن تو ہمارے اسکول میں جو قوالی کومپٹیشن ہوتا تھا اس میں ہمارے اسکول کو فرسٹ اوارڈ ملا تھا یوتھ آف پارلیمنٹ ہوا تھا ٹو تھاؤزینڈ نائن میں اس کے علاوہ ہمارے یہاں فیٹ وغیرہ لگتے تھے جس میں بچے اپنے گھر سے کھانا بنا کر لے جاتے تھے اور وہاں پر ان کے اسٹالس لگتے تھے الگ الگ اس کے علاوہ ہمارے یہاں اسپیچ کومپٹیشن ہوتا تھا جس میں کہ کافی سارے پارٹیسیپینٹس حصہ لیتے تھے اور ان میں سے جس کی بھی اسپیچ سب سے اچھی ہوتی تھی اس کو اوارڈ سے نوازا جاتا تھا دین اس کے علاوہ ہمارے اسکول میں کافی سارے ایسے مختلف کھیل اور مقابلے ہوتے رہتے تھے جیسے باسکٹ بال کومپٹیشن کرکٹ کا میچ جو کہ سالانہ ہوتا تھا اور جس میں کوئی بھی ٹیم جس کو جیتتی تھی اس کو انعامات ڈسٹیبیوت کئے جاتے تھے اور میں نے اس میں سے قوالی اور یوتھ پارلیمنٹ میں حصہ لیا تھا اس کے علاوہ میں نے اسپیچ میں بھی حصہ لیا تھا جس میں مجھے کافی انعامات ملے ہوئے ہیں